देखियौक अभीके डेटमे जे छै मतलब मांसाहार आदमीके मतलब नॉनभेज खायवलाके जे छै बहुत जादा जे छै ने बढ़ोतरी भेलैए बढ़ोतरी भेलैए तऽ गाँव घरमे जे छै मतलब चिकेनके मुरगाके जे छै मतलब मांग जे छै बहुत जादा जे छै ने मतलब बढ़लैए कोइ भी शादी विवाह एकर बाद जे छै बर्डे मतलब जन्मदिन एकर बाद जे छै अहाँके भए गेल कोइ भी प्रयोजन किएक ने करै छै हमरा आरके मिथिलाकमे तऽ ओहिमे जे छै ने मतलब चिकेनके जे छै ने मतलब अथि करलक कि चिकेन जे छै ने होना चाही चिकेनके जे छै ने स्पेशियली जे छै ने मतलब मांगै छथिन कि मतलब चिकेन होना चाही चिकेन रहै छै तऽ मतलब ओकरा जे छै बड़ा अथि करै छै मांसाहार आदमी जादा बढ़लैए तऽ मांसाहार आदमी जादा बढ़लैए तऽ ओकरा खातिर जे छै छोटासँ लए कऽ आओर बड़ा जे छै ने मतलब पोल्ट्री फार्म टाइपके मुरगा पालनके जे छै ने मतलब अथि जे छै ने हरेक गाँवमे हरेक प्रखण्डमे हरेक बस्तीमे मतलब कुटिर उद्योग टाइपके जे छै ने मतलब जे छै ने एकर बढ़ावा भेलैए बढ़ावा भेलैए तऽ ओकरामे तऽ जे छै ओतय की करै छै कि एगो जे छै मतलब छोटा तरह जे छै मतलब से टीनके ऊपर बाँस दए कऽ ओहिपर टीन दए कऽ टीनके जे छै घर जे छै मतलब बनाए दै छै आओर टीनके घर बनबैके बाद जे छै ने नीचाँमे जे छै ओ जाल लगा दै छै ओ जे छै मच्छरदानीवला जे जाल आबैए जाल लगा दै छै नीचाँमे सीमेंट बना दै छै आ सीमेंट बनबैके बाद जे छै ओकरामे जे छै बड़ा बड़ा जे छै मतलब बाटी टाइपके राखि दै छै मुरगाके चारा खाय लए पानि पियै लए ओहिमे जे छै ने मुरगाके छै ने पोसल जाइ छै तऽ पोसल जाइ छै तऽ ओकरा खातिर जे छै की करै छै लोक जे छै अगर ओ चूजा लाबै छै तऽ चूजा जे छै एक महीनामे एक किलो डेढ़ किलोके भए जाइ छै ओकर अनुसार ओकर आहार आबै छै आहार आबै छै तऽ ओ जे छै ने जादा पाइ दै छै जादा पैसा दै छै तऽ ई जे छै मतलब बढ़ोतरी एलैए तऽ बढ़ोतरी एलैए तऽ ओकरा लेल जे छै मतलब व्यवसाय बढ़िआँ छै मानि कऽ चलू जे जे मुरगाके पालन करै छै ओकरा लिए लेकिन मांसाहार तऽ जादा आदमीकेँ नहि खाना चाही जादा नहि ओना आखिर भेलै तऽ मानि कऽ चलू विकसित पोल्ट्रीवला तऽ ओहिसँ जे छै ने आदमी बिमारो जे छै ने जादा पड़ै छै जेना स्किन एलर्जी भए गेल मतलब दिनाय उनाय जे छै इसभ मुरगे खायसँ जादा जे छै ने मतलब भेलै खुजली दिनाय इसभ जे छै ने मतलब लोगमे जे छै ने मतलब हमर अनुभव जे छै ने मतलब ई फैलैए तऽ इएह लिए जे छै जे मुरगा पालन जे छै एक अच्छा व्यवसाय छै मतलब सए टाकाके चीज जे छै डेढ़ सए टाकामे बिक जाइ छै आओर तुरन्त बिक जाइ छै अहाँ अगर नहि ओकरा अगर मानि कऽ चलू काटि कऽ बेचबै मुरगाके दोकानमे तऽ ओ सौँसो बिक जायत अहाँकेँ मतलब जिन्दा भी बिक जाइ छै ओ अपन घर लए जाय कऽ बना लै छै शादी विवाहमे अगर ऑर्डर लेलियै तऽ ओहिमे भी अच्छा इनकम भए जाइ छै इनकममे मानि कऽ चलू कोनो मतलब अथि नहि छै तऽ अच्छा पहल छै एहिपर सरकारकेँ जे छै मतलब धियान देना चाही कि जादासँ जादा जे छै अनुमान अनुदान दए कऽ आओर जादासँ जादा जे छै ने मुरगा पालन आर जे छै ने इसभ जे छै मतलब करबैयै आओर जे छै मतलब आदमीकेँ जे छै ने मतलब रोजगार भी मिलतै रोजगारमे जे छै मतलब कोनो दिक्कत नहि हेतै सुखी सम्पन्न रहतै आ इसभ रहतै आजकलके मानि कऽ चलू होवै एकटा अथि आबि गेलैए ऑनलाइन जे छै मतलब बिजनेस चलय लागलैए जेना भए गेल फ्लिपकार्ट भए गेल तकर बाद जे छै मीशो भए गेल इसभ भए गेल ऑनलाइन बिजनेस भए गेलै ऑनलाइन बिजनेस भए गेलैए तऽ अगर कोइ मानि कऽ चलू जनरल स्टोरके दोकान खोलै छै कोनो चीजके दोकान खोलै छै तऽ ओ जे छै मतलब ऑनलाइन ही आदमी जादा मंगा लै छै आओर दोकान मन्दा भए गेलै नहि चलै छथिन ओहि सभके दोकान मतलब मन्दा भए गेलैए तऽ मन्दा भए गेलैए तऽ ओ तऽ चिकेन मतलब मुरगा उत्पाद एहन चीज छै जे कि जे कि ऑनलाइन नहि मंगा सकै छी हँ ऑनलाइन व्यवस्था छै तऽ बड़ा बड़ा शहरमे छै सेम डेमे सेम डिलिवरी देतै मतलब सेम डेमे सेम पहुँचाबयवला गप्प छै आओर एहिठिना तऽ मानि कऽ चलू दर देहातमे छै सुदूर गाँव छै तऽ ओकरा आबयमे आठ दिन लागतै तऽ ओकर मीट खराब भए जेतै तऽ ओ तऽ लेतै पोल्ट्रिएमे या चिकेनमे मुरगे दोकानमे तऽ उएह कारण जे छै ने सरकारकेँ एहि चीजपर मे जे छै ने जादा अनुदान दए कऽ जादा अथि करि कऽ जे छै ने ई चीजके बढ़ावा देना चाही एहिमे जे छै ने मतलब कोइ अथि जे छै ने नहि करना चाही आओर आदमीके रोजगारो जे छै ने मानि कऽ चलू मिलतै अभीके डेटमे पहिलेके हमरा आरके मिथिलामे रहै कोइ अगर मेहमान आबैत छलै तऽ ओकरा जे छै मतलब शाकाहारी भोजन करवाबैत रहै आओर आब जे छै ने मतलब कोइ मेजबान आबै छै मेहमान आबै छै तऽ ओकरा जे छै मतलब से चिकेने खिलाबै छै मतलब मुरगे खिलाबै छै मुरगा खिलाबैसँ ओ कहलक कि नहि फल्लाँके ओतय गेलियै रहै ने तऽ हमरा चिकेन खिलेलकै मुरगा खिलेलकै बड़ा बढ़िआँ स्वागत करलकै आब शाकाहारी लै आदमी कम खाय लए चाहै छै आओर मांसाहारके इएह लिए अगर ओ चीजके व्यवस्था रहतै जादासँ जादा दोकान रहतै जादासँ जादा नजदीकमे मिलतै जादासँ जादा सरकार अनुदान दए कऽ जे छै ओकर अथि करतै तऽ जादासँ जादा जे छै मतलब रोजगार बढ़तै जादासँ जादा बिक्री हेतै जादासँ जादा खुशहाल आदमी हेतै इएह बात छै आओर जे छै की कहब मीट मछलीके मानि कऽ चलू खास करि कऽ चिकन सस्ता मिलै छै आ गरीबसँ लए कऽ मातबर लोकसभ जे छै ने खूब खाइए बढ़िआँ रहैए शनि मङ्गल सोम बृहस्पति किछो नहि बुझै छै सभ दिन खाइए सभ दिन रहैए सभ दिन अथि करैए तऽ एहिसँ बड़का गप्प किछु नहि करब इएह लिए चिकेन फार्मपर जे छै हम सरकारसँ मांग करै छी कि सरकार जे छै अनुदान दए कऽ चिकेनके जे छै ने मतलब पालनके जे छै प्रशिक्षण देल जाय प्रशिक्षणके अभावमे जे छै मतलब ट्रेनिंगके प्रशिक्षणके अभावमे जे छै कतेक आदमी खोलि लै छै गाँव घरमे आओर ओ जे छै ने छओ महीना दू महीना चारि महीना एक साल बारह महीनाके बाद जे छै ने ओ मतलब खतम भए जाइ छै किएक तऽ ओकरा जानकारी नहि छै कि एकरा की खिलाना चाही कोन दाना कोन टाइममे दियै कोन दबाइ कोन टाइममे दियै आ जहिना क्लाइमेट रहै छै उएह अनुसार जेना देशी मुर् मुरगा जे छै मतलब पलाबै छै यत्र तत्र गन्दामे एन्नऽ ओन्नऽ ओहिने जे छै पालय लागै छै जाहिसँ कि ओकरा घाटा होइ छै आओर घाटा होइ छै तऽ मतलब जे छै ओकर पोल्ट्री डूबि जाइ छै अगर बार बार जे छै मानि कऽ चलू इसभ चीजपर जे छै मतलब सरकार अगर प्रशिक्षण दए कऽ करवयतै तऽ ओकरा पता रहतै कि अभी जे छै ने मतलब हे ई चीज देनाइ छै तऽ हइ चीज करनाइ छै हइ एना करनाइ छै ओ ओना करनाइ छै तब ओ जे छै ने मतलब अपन व्यवसायके आगू बढ़ाए सकै छै इएह बात छै एहिमे आओर नॉनभेज खयनाइ कोनो अथि नहि छै पाप नहि छै नॉनभेज खाए सकै छियै शरीरके प्रोटीन खातिर मिनरल खातिर किएक तऽ मानि कऽ चलू अभीके डेटमे दूधो ओतेक मत् अथि नहि मिलै छै शुद्ध नहि मिलै छै एक चिकेन ही एहन व्यवस्था छै जे कि आदमी खाए कऽ अपन शरीरकेँ प्रोटीन जे छै ने पूरा करै छै सभचीज जे छै ने पूरा करै छै